देशी गाइके कतहु ठोकि दै छै चरि लै छै आओर जर्सी जे गाइ रहै छै तऽ ओकरा खुटापर बान्हि कऽ खिअबै छै पिअबै छै पानि दै छै पँखा दै छै दानासब दै छै सबकिछु तब ओ खाइ छै जर्सी गाइके ई होइ छै दूध होइ छै बेसी हँ सबकिछु होइ छै करै छै कि होइ छै जर्सी देशीमे नहि खाइ छै घास भुस्सा खाइ छै आओर जर्सी अपन दानापर भुस्सापर घासपर नहि रहै छै दाने सबपर रहै छै जर्सी गाइ आओर जर्सी गाइ तऽ पाँच दस लीटर पाँच लीटर दूध दै छै देशी गाइके दूध खाइमे बढ़िआँ लागै छै जर्सीसँ बढ़िआँ लागै छै देशी गाइके दूध